एहन तरह कऽ कोइ आयोजनके तऽ हम अनुभव आइ तक नहि करल छियै फेस टू फेस या सामने सऽ लेकिन टीवीके माध्यम सॅं तऽ आजकल सब सऽ जुड़ल रहै छै टीवीके माध्यम सॅं मुर्गोके लड़ाइ देखल छियै आ बैलगाड़ीके दौड़ो देखल छियै एक बैल सऽ भी होइ छै रेस जकरा मे भीगल जे खेत रहै छै जकरा मे कीचड़युक्त खेत मे एकटा बैलगाड़ी सॉरी बैल के पीछू मे जोइत कऽ ओकरा सऽ आदमी रेस करै छै सेहो देखलो छियै आओर मुर्गाके लड़ाइमे तऽ देखलो छियै कि जे गाँव छियै जे ओकरो बताओल चाहै छियै कि सब सभ्यता संस्कृति जे छै आदिवासी समाज मे या ओकरा मे पूर्णिया मे अभीयो मुर्गा के लड़ाइ या बकरी या खस्सी जे होइ छै मेनली लिअ खस्सी सऽ खस्सी के लड़ाइ एखनो होइ छै आओर चलि रहल छै ई प्रथा आओर बैलगाड़ीके रेस मे देखलो छियै कि ओकरा मे मसल पावर के साथ साथ दिमाग के पावर आओर बैल के केनाइ एक जानवर सऽ सम्बन्ध बनाए कऽ समझि कऽ ओकर साथ मे रेस करनाइ जेकरा मे कि जान के भी जोखिम छै लेकिन गामक आदमी या फेर ओ संस्कृति के हिसाब सऽ हुनका ओहि हिसाब सऽ ट्रेनिंग देल जाइ यऽ कि जानवर सऽ केना रेस करल जाइ छै ओकरा केना अपन काबू मे कए कऽ ओकरा सऽ रेस कराओल जाइ छै ई सब देखल जाइ छियै वएह छै कि टीवी आओर रेडियो या एंटरटेनमेंट के माध्यम सऽ ई सब रेस तऽ देखल छियै आओर ओकरा आनन्द भी लेले छियै कि कोना कऽ मुर्गा के कोना रेस होइ यऽ लड़ाइ या बकरी कऽ बकरी कऽ नहि कहियौ खस्सी कऽ आओर बैलगाड़ी के दौड़ एक गाड़ी एक बैल कऽ भी दू बैल कऽ भी या ओकरा मे अथियो जोड़ि कऽ बैल कऽ सम्पनी भी जोड़ि कऽ रेस देखल छियै टीवी मे आओर ओकरा भी आनन्द लेले छियै जेकि हिसाब सऽ कीचड़ मे बैलेंस बनाए कऽ बैल के पीछू मे दौड़नाइ ओ देखै मे भी लाजवाब लागै छै कभी अगर अनुभव एहन लिअ के जरुरत पड़तै तऽ जरुर लै लऽ चाहबै आओर सामने से भी देखै लऽ चाहबै कि केहन होइ छै